मैथिली भाषाके जे येजे हमर पूर्वज अभी तक बाजि आयल हेँ ओ हम अभी तक बाजि रहल छी इएह हमर मैथिली भाषाके इतिहास यए आर आ ई इएह भाषा हम बाजैत रहब आओर हमर भी आगाँ जे पीढ़ी यए ओहो एहि भाषाकेँ बढ़ाबैत रहत आर जतय तक ई भाषामे विकास आ वृद्धिके बात छै तऽ ओहि लेल हमसभगोटे मिलि कऽ एहि भाषाकेँ आगाँ बढ़ायब जाहिसँ हमरा भाषाके आओर उत्पति होइ चारो बगल हमर भाषाके नाम होइ आर मैथिलीके गुणगान होइ आर हमसभ सभ मिलि कऽ एहि भाषाकेँ आगाँ बढ़ायब इएह हमर अथी यए जल्दसँ जल्द हमर भाषाकेँ आगाँ बढ़ायब